ہیلو وعلیکم السّلام السّلام علیکم جی میم بتائیے آپ نے کیسے فون کیا آج اوکے میم اٹینڈنس اس لیے شارٹیج ہوئی کیونکہ میم میری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب چل رہی تھی اس کی وجہ سے میں مطلب اسکول نہیں جوائن کر پائی تو اس لیے میری اٹینڈنس جو ہیں وہ شارٹیج ہیں

ایکچولی میم جو بچے میری ساتھ اچھے سے بہیویر رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم اچھے سے رہتے اور جو بچے ہمارے ساتھ اچھا نہیں رکھتے تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی رہتے تو ہم معافی چاہتے اس چیز کے لیے بٹ جو بچے ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے ہم ان کے ساتھ بھی اچھا ہی بہیویر رکھیں گے جی میم جی میم بالکل میں نے میڈیکل اس کی سرٹیفکٹ بھی بنا لی رکھی ہے تو ہم آپ کو دکھا دیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا تو انشاء اللہ میم ضرور رکھیں گے انشاء اللہ اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہے ہم گڈ بہیویر رکھنے کی کوشش کریں گے انشاء اللہ سارے بچوں کے ساتھ اور اسکول بھی ریگولر آیا کریں گے انشاء اللہ جی جی ٹھیک ہے میم اللہ حافظ ٹھیک ہے میم تھینک یو سو ٹھیک ہے میم تھینک یو سو مچ اور دیٹ ان اوکے میم جزاک اللہ اللہ حافظ السّلام علیکم